मां एल जी कंपनीअ जी टी वी वरिती नवीन इलेक्ट्रॉनिक मां जंहिंमें वेब ओ एस सीरीज़ जो वरज़न आहे जेको वरज़न अॼुकल्ह जाम थो हले ऐं उनजी स्पीड बि जाम सुठी आहे उनमें जेको रिमोट ईंदो आहे उहो सैंसर रिमोट ईंदो आहे छा जेको एंड्रोइड वरज़न खां बि सुठो वरज़न ईंदो आहे वेब ओ एस वरज़न त मां उहा टीवी नवीन इलेट्रोनिक मां वरिती हुननि मूंखे ऑनलाइन खां रेट्स बि जाम घटि में ॾिनऊं ऐं हुननि सां गॾु होम थिएटर बि हिकु फ्री ॾिनऊं ऐं पंज सालनि जी वॉरंटी बि ॾिनऊं ऐं गॾु गॾु टेन पर्सेंट कैशबैक बि क्रेडिट कार्ड ते ॾिनऊं ऐं ई एम आई बि कराए ॾिनऊं ऐं हुनजो रिज़ल्ट वग़ैरह जाम सुठो आहे साउंड जाम सुठो आहे क्लीएरिटी जाम सुठी आहे जंहिंजे करे मूंखे इहा टी वी एॾी थी वणे त भई मां ॿियनि खे बि चईंदुमि की तव्हां बि एल जी कंपनीअ जी टी वी वठो ऐं उहा बि तव्हां नवीन एलेक्ट्रॉनिक मां ई वठो बराबरि जेकी तव्हांखे सुविधा बि सुठी ॾींदव तव्हांखे फैसेलिटियूं बि करे ॾींदव ऐं हर शइ में तव्हांखे काई ॻाल्हि में तव्हांखे तकलीफ़ न अचणु ॾींदव